हेल्ल' औ औ औ खुला औ औ ओमफ्राय ए जागोन जागोन जागोन सोलाबो

साहाखौ

औ औ ओमफ्राय सामब्रामफोर एरिफोर नांदेरगोन नामा औ दे जागोन बेखौ सिनथा खालामनो नाङा

औ औ औ

औ औ हैजागोन दे ओमफ्राय ओमफ्राय दस्रा गय फाथैफोर नाङा ए औ औ सोनो मोना औ दे जागोन

औ औ ओं दे ओं दे औ दे